جی اسلام اتنا بہترین مذہب ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی محنت کی ضرورت ہے جو اس اس کے اوپر ہم لوگوں کو جیسے روزہ نماز کا پابند ہونا چاہیے دین اسلام اتنا اتنا بہترین چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے روزہ نماز روزہ نماز اگر اس پر ہم نہیں چلیں گے تو کتنی برائی ہمارے اندر آ جائے گا جس کا کوئی حد نہیں ہے اور یہ اس یہ روزہ نماز ہماری یہ مذہب بتاتا ہے کہ روزہ نماز کیا چیز ہے اس کے پابند رہنا چاہیے اور پابندی سے اس کو ادا کرنا چاہیے کہ اس کا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پر چل کر کے ساری دنیا کو بتائے کہ اس طرح سے دین پر چلنا ہے اس طرح سے دنیا کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور دنیا کو سامنے رکھ کر کے دین پر کیسے ہم کامیاب ہوئیں گے اس کے لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے دنیا کے ہر موڑ کو ہر خطے کو ہر ہر خطے کو بتا کے گئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک مبارک بات کے ذریعے مبارک مبارک باتوں کے ذریعہ اپنی سارے امتی کو بتا کے گئے